हॅलो हॅलो हा आं म्हाका सांग दोनपारचो म्हूर्त केन्ना आसा हे हे म्हयन्याक म्हूर्त केन्ना आसा आं सो म्हाका सांग लग्न आमचें आतां लग्न आसा ते लग्नांकूत आमकां अशें कितें कितें जाय पडटलें

अ फुलां बी जाय पडटलीं न्हू फुलां बी जाय पडटलीं आनी म्हाका सांगां हें कितें तें आतां आमचो म्हूर्त केन्ना आं ह्या म्हुर्तार आमी थंय हाजीर आसूंक जाय आनी हें कितें तें आनी आतां तुमी कोसो येतलो तुमकां व्हरपाक येवपाक जाय काय तुमी अशीच येतली

कळ्ळें त आतां तुमकां हांव खंय व्हरपाक येवं प्लेस जागो खंयचो

हा बरें आमी तुका टायमींग सांगता मागीर कॉल करता बरें बरें